میری رائے میں اردو زبان کو میڈیا اور تعلیمی نظام میں وہ نمائندگی حاصل نہیں جو اسے ملنے چاہیے اگرچہ اردو قومی زبان ہے اور بہت سے لوگ اسے روزمرہ زندگی میں بولتے اور سمجھتے ہیں لیکن میڈیا میں الیکٹرانک میڈیا ٹی وی ریڈیو ریڈیو پر اردو کا استعمال ضرور ہوتا ہے لیکن اس میں اکثر انگریزی الفاظ کی آمیزش بہت زیادہ ہوتی ہے خبروں اشتہارات اور ڈراموں میں اردو نما انگریزی یا انگریزی نماں اردو بولی جاتی ہے جو خالص اردو سے مختلف ہے سوشل میڈیا پر بھی اردو کا استعمال بڑھائیں مگر تحریری شکل میں رومن اردو یعنی انگلش حروف میں لکھی گئی اردو عام ہے جو زبان کی ساخت اور تلفظ کو متاثر کرتی ہے تعلیم نظام میں اردو کو اکثر ثانوی حیثیت دی جاتی ہے زیادہ تر معیاری تعلیم ارادے انگریزی کو ذریعہ تعلیم کے طور پر اپناتے ہیں اور اردو کو محض ایک مضمون کی حیثیت دی جاتی ہے اعلیٰ تعلیم میں تو اردو بالکل ناپسند ہے جس سے طلبہ کی فکری آزادی اور زبان کی علمی علم داری کو محدود کر دیا جاتا ہے نتیجہ اردو کو صرف جذبات یا روایات کی زبان سمجھا جانے لگا ہے نہ کہ علم تحقیق یا ترقی کی زبان اگر ہم چاہتے ہیں کہ اردو ایک زندہ ترقی یافتہ اور باوقار زبان بنے تو اسے میڈیا اور تعلیم میں باقاعدہ سنجیدہ اور سلیقے سے شامل کرنا ہوگا کیا آپ کسی مخصوص سعی میں اردو کی نمائندگی پر پر بات کرنا چاہتے ہیں